हेल' औ आस्सा आस्सा दे

अ अ

औ

जबनि एप्लाइनि बागै माखासे बिटिसिआवनो होन जोंनि बिटिसिआव माखासे निउस पेपारनि बागैबो ओंखारो जों माखासे जों ओरै बिटिसिनि सिफ बिथांमोननिफोरनिफ्राय जों एसे खोनायो दा बेयाव नोंथांनि माखासे कुवालिफाइड जानांगोन माखासे आरो डिप्ल'मा थानांगोन दा बेयाव नोंथाङाथ' ग्रेजुवेसन जाखाबाय दा बेयाव नोंनाव टेट पास जानायफोर दं नामा

माबायाखै औ औ गोबां खम औ नैबेयाव माखासे औ बेनि बागै

बेयावथ' एप्लाइ आंबो खालामदोंमोन माखासे सुबिदा असुबिदायाव आंबो गेजेराव दोन्थ'बाय दा बियाव नोंथांखौ आं सापर्ट हरनो हागोन ओइ जिथु जों डेलि पेपार मोनबाय थायो बे पेपारावनो जाहा ओंखारखायो दा बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे नोङो टिचारनि बा मोनसे खेरानिब्लाबो बेयाव मोनसे पार्सेन्टेज अवाइस थायो दा बेयाव माखासे नांगौ हिसाबै नोंथांनि पार्सेन्टआबो जाहैननांगोन अब्लाना बेयावहाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन मानोना दानि जुगावथ' बुहुद पार्सेन्ट गोनां गोनां दं नालाय दा बेयाव पार्सेन्ट जेसांनि पार्सेन्ट मोजां एसांनो मोजां औ दे जागोन दे दे